मैगं कफि मैगं गायनायनि बुंनोसैलाय आङो कफि मैगंखौ गायो आङो गायनानै दै लुनांगौ दै लुनानै आरो मायसा दांनांगौ दैआबो दंखलनिफ्राय बाल्थिंजों रोगा रोगासो दै होयो आरो आं कफि गायनायाव कफि गायो ओमफ्राय दै होनांगौ दै होनानै जेला थोबो थोबबाथाय होलाबो ओमफ्राय मायसा दाङो मायसा दांबाय थोबबाय थोबबाथाय माबाला मोनजालायबाय बेखौ ओमफ्राय दाना बिन गायो आं बिन बिनखौबो बेखौ दै होनाङालाय गायदो गायनानै ओरैनो हासार मोजां होनानै गायदो गायनानै ओमफ्राय मायसा दांनांगौ आरो मायसा मोजां दांदो दांनानै ओमफ्राय बे बिननि माबा फिथाय थायनाय जि मोजां थायनोसै बे थुबजा थुबजा थुबजानो फिथायजों फिथाय थ'खा थ'खा थुबजा थुबजा थायोलाय बेना बिनना थायबाय थायनानै ओमफ्राय न'आवथ' जाथ्र'नो हाखाया फानहैयो आङो बेखौबो बिनखौ फानहैयो एम्फौ एनलायाथ' बिफोराव बांद्राय माबाखाया बोरैबा एम्फौ जादोंबा बिदिनो माबा माबि होनोसै मुलि बायनाय मुलिसो होयो आरो आं एम्फौफोर जाबाबो बायनाय मुलि होबाय ओमफ्राय माय गायो माय गायनायावबो बिदिनो एम्फौ जायो एम्फौ जानानै ओमफ्राय मा होगोन माबेहाय मुलि मुलि होनांगौ आंथ' न'निफ्राय जेबो मुलि रोङा नालाय बायनानैसो होयो आरो बायनानै होयो ओमफ्राय बायनानै होनानै मुलि होबाथाय माबायोबो जागायोबोलाय ओमफ्राय बे मेसें बोथोरनि बे बिफां लाइफां गायनाय बिफां लाइफां गायनाया मानि दै होआबानो जाखाथारा आरो दै होखाथारनांगौ कबिफोर गायबाबो मा गायबाबो गासिबो दै होआबोनो जाया जा रानखायोना फागुन सैथ्र' दै होनानैसो मोजां खालायनांगौ आरो कबिफोरखौ बिदिनो बिदिनो गायो आं जेखौबो बिफां लाइफां साया लानो माने सेर सेर गायनाय जायो बिफोरखौबो आबाद खालायनांगौ मोसौ मोसा आदर खालायनांगौ मैगंखौ गायनानैबोथ' ओरैनो जाया बेखौ बेरा होनांगौ औवानि बेरा होग्रोनानैसो आरो बे मुसारिखौ खोंनानै होनांगौ आरो मुसारि खोंनानै होबासो दाउआबो हाबनाय नंला आरो दाउआबो दिस्तार्ब खालामो नालाय मैगंफोराव दाउनि थाखाय मुसारि नांगौ ओमफ्राय मोसौ फोर हाबनानै जानाय मानायनि थाखाय थार होबाय थार होबासो मोसौखौ लाखिनो हायो आरो औवानि थार होग्रोबाय औवानि थार होनानै ओमफ्राय मुसारि खोंथेबाय मुसारि खोंथेयोब्ला दाउबो हाबनो हाला मोसौबो हाबनो हाला आरो बिदिनो मावो जोङो जाबाय गोनदां